हिंदी भाषा हमारी आधिकारिक भाषा इसलिए है क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी की जो तुलना अगर मैं तो बोलें तो हमारे भारत समाज में हिंदी की महत्व ज़्यादा है परंतु अभी थोड़े प्राचीन काल में अगर हम बात करें तो अंग्रेजी को ज़्यादा महत्वता दी जाती है परंतु अगर देखा जाए तो हिंदी भाषा जो है हिंदी भाषा ही भारत की अधिकारिक भाषा है क्योंकि हिंदी भाषा हमारी राष्ट्र भाषा है जिससे हम बोलना बोलना सीखते हैं हमारे जब बचपन में जब हम बोलना सीखते हैं और बड़े होने तक तो सब से आसान और साधारण जो भाषा है समझने के लिए बोलने के लिए पढ़ने के लिए वो भाषा हिंदी भाषा है जो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं से जुड़ने के लिए या किसी की भावनाओं को समझने के लिए अगर आप किसी से जुड़ सकते हो तो वो हिंदी भाषा है आप किसी और अंग्रेजी भाषा से किसी की भावनाओं से इतना ज़्यादा जुड़के महसूस नहीं कर सकते जितना आप हिंदी भाषा में उसको आप समझा सकते हो और उसकी समझ सकते हो